आं गावखौ बेराम गैयै खालामनो थाखाय फुङाव जगिं खालामो आरो बेलासिफोराव आङो खारो बेफोरखौ खालामोबा जों देहाखौ गोबां राफोद लाखिनो हायो खारनानै जों देहाफोरखौ गोख्रों लाखिनो हायो

बेराम आजारफोरा नारसिननो हाया खारोबा नोंनि देहाफोरा गोबां स्ट्रं जायो आरो फुंफोराव जगिं खालामोबा नोंनि देहानि गासैबो थैफोरा खारसारो आरो बेफोर थैफोरा देहायाव गोबां खारसारनायजों लोगोसेनो नोंनि देहानि गासिबो बेराम आजार नारसिननो लानाय लानायफोरा गोजान जायो आरो आरो बेनिखायनो बेखायनो जों एबा आं फुङाव जगिं खालामो सानफ्रामबो समाव फुंनि समाव आरो आङो बेलासि सम सहैब्ला खारो आरो फुंनि समफोरावबो जगिं खालामखांनायनि उनाव आङो देहाखौ राफोद थाजिम खालामनायजों लोगोसे जे दसे सम खारो जोंनि देहाफोरा जगिं एबा खारोबा गोबां बेराम आजारनिफ्राय गोजान जायो आरो देहाफोरा गोबां राफोद जायो जोंनि देहानि गासैबो थैफोरा खारसारनायजों लोगोसे गोबां देहाखौ जोङो थाजिम मोननो हायो आरो नोंनि साननाय हनायफोरा गोबां थिग जायो नोंनि फुं समाव जगिं आरो बेलासि समफोराव खारनायफोरा गोबां देहानि थाखाय गोनांथि जायो मानोना नोंनि देहाया न'आव थाबाय थायोब्ला एबा उन्दुनानै थायोबा गोबां नोरजिया जोबोनो हमो बेनिखायनो जोङो गोबां देहाखौ गोख्रों खालामनो एबा बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि लाखिनो थाखाय नोङो फुंनि समाव जगिं आरो बेलासि समफोराव नोंनि देहाखौ राफोद एबा थाजिम थैफोरखौ देहायाव खारसारहोनो आरो बेमारनिफ्राय गोजान लाखिनो थाखाय खारनांगौ आरो जोंनि देहाया गोबां बेमार आजारफोरा फोरा दानि जुगफोराव गोबां थाव बायदिसिना जानायनि थाखायनो नोरजिया जाबोनो हमबाय आरो मैगं थायगं जानायफोरजों नोरजिया जाबोनो हमबाय मानोना मैगं थायगंफोराव मुलि बायदिसिना मेदिसिनफोर बाहायोे बेनिखायनो जों देहाखौ गोबां जगिं एबा खारनो लानांगौ खारोबा जोंनि देहानि थैफोरा गोबां खारसारो आरो नोंनि बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि खालामनो हायो बेनिखायनो नोङो फुं एबा बेलासि समाव नोंनि मोनसे थि समखौ लानानै नोङो बेफोर एकसारसाइसखौ खालामनो लानांगौ आरो नोङो एकसारसाइसखौ खालामनांगौ सानफ्रोमबो समाव नोंनि बेफोर एकसारसाइस एबा खारनाय आरो जगिं खालामनायफोराखौ नोङो खालामनो लानांगौ नोंनि देहाया गोबां राफोद एबा बेमार आजारनिफ्राय गैयि खालामनो थाखाय बेफोरनो नोंनि साबसिन लामा आरो नोंनि गोबाव जोरनायनि लामाया बेनो मानोना गोबां गोबां मानसिफोरानो जगिं एबा खारनाय लायोबा गोबाव जोरो बेखौ बयबो मिथिखागौ बेनिखायनो जों देहाखौ बेमार गैयि खालामनो थाखाय खारनाय एबा जगिं खालामनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि गोबां बिजिरगिरिफोरा बिजिरनानै मोननो हाबायदि जोङो जगिं एबा खारोब्ला जोंनि देहानि बेराम आजारफ्रा नारसिननो एबा नारसिननो लानाय बेरामफोरा गोजान जायो आरो नोङो गोबाव बोसोर थांनानै थानो हायो बेखौ गोबां बिजिरगिरिफोरा बिजिरनानै मोननो हादों बेनिखायनो आङो गोबां समफोरनिफ्रायनो आङो बेफोरबायदि खारनाय एबा जगिं खालामनायफोरखौ लागासिनो दं आरो दासिमबो खालामनो आरो खालामगासिनोबो दं बेखायनो आङो देहाखौ राफोद आरो थाजिम मोनो